शाळेच्या अभ्यासक्रमांत खूब विशय आसतात आयज आमच्या जिणेंत बँकाचे म्हत्व खूब आसा बँक आमकां तरातरांचे रिणां दिता त्याच प्रमाण आमी बँकेंत तरातराच्या रुपान पयसो बचत करतात ते खंयचीय रिणां दितात तशेंच तांच्यो बचतीच्यो खंयच्योय येवजोण्यो आसात हे सगळ्यांक खबर आसपाक जाय आयचे शिकवी भुरगे फाल्यांच्या नागरीक तांकां बँकेचे काम काज बरे तरेन खबर आसूंक जाय जर तर शिकून नोकरे फाटल्यान वचूंक सोदी नासतना खंयचोय धंदो करतले फॅक्ट्री घालतले जाल्यार खंय खंय कसलें रीण मेळटले हें तांकां खबर आसपाक जाय तशें जाल्यार जाल्यार तांकां धंदो करपाक सुरपताय जातले म्हणून बँकेची कार्यप्रणाळी समजून दिवपी एक विशय अभ्यासक्रमान आसचो